मेरे पास क्लिक की गई तस्वीरें हैं पुरानी हार्डकॉपी मेरे पास रखी हुई है और अभी नई डिजिटल ज़माने का भी फ़ोटो मैंने तस्वीरें मेरा पास रखी हुई हैं पुराने समय में यह होता था कि हम लोग दूर दूर तक जाकर कैमरा मँगवाते थे या कैमरा के दुकान पर जाते थे फ़िर फ़ोटो खींचते थे फ़िर आता था वह फ़ोटो खींचता था फ़िर जाकर साफ़ करता था फ़िर वह फ़ोटो निकलता था तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था पर आज के युग में डिजिटल समय में ऐसा हो गया कि तुरंत मोबाइल से हाथों हाथ फ़ोटो खींच लिया जाता है और उस फ़ोटो को बायोडाटा पर लगा दिया जाता है या उस फ़ोटो को अपने मोबाइल में सेव करके रख लिया जाता है इसलिए पुराने समय या अभी के समय में बहुत अंतर्गत हो चुका है इसलिए अभी का डिजिटल समय है और पिछले समय में कुछ साल पहले आज उन्नीस सौ नब्बे पंचानवे में तस्वीरें खिंचवाने में हमें तीन किलोमीटर चार किलोमीटर दूर बेगूसराय मार्केट में जाना पड़ता था और घर परिवार का फ़ोटो खिचवाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था उसे बुलाना पड़ता था फ़िर फ़ोटो खिचवाया जाता था और आज की डेट में डिजिटल ज़माने में यह हो गया कि तुरंत का तुरंत हम हम अपना फ़ोटो देख लेते हैं हम अपना फ़ोटो खींच लेते हैं और तुरंत हार्डकॉपी से यानी फ़ोटोकॉपी से हम फ़ोटो निकलवा लेते हैं यही अंतर्गत हुआ है कि पुराने समय में पुराने ज़माने में पुराने समय में फ़ोटो के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और आज ए डेट में हमें कोई दूरी का सामना नहीं करना पड़ता है समय की कोई बर्बादी नहीं है हाथों हाथ फ़ोटो खींचा जाता है इसी लिए आज के समय में बहुत ही बहुत प्रोग्रेस समय हो गया है इसलिए आज के समय बहुत डेवलप में है इसलिए हम तुरंत हाथों हाथ अपना फ़ोटो खींच लेते हैं और फ़ोटो खींचकर तस्वीरों को निकाल लेते हैं तस्वीरों को निकालकर तुरंत हाथों हाथ हम अपना यूज जगह पर लगा देते हैं